आं जेब्ला हाई स्कुलाव फरायबाय दंमोन अब्ला आं सानस्लाबनो हायै माखासे सानस्रिफोरजों गोजावफानो गोनां जादोंमोन आरो बै समाव बर'फोरा मोनसे अल'खद मोनसे थासारियाव दंमोन गावजों गाव एसे दाङाबाजि जानानै दङमोन आरो बे समाव गोबांथार सुबुंफोरानो बा जोंनि लोगोफ्रानो

जोङो जिउयाव थांखि लानांगौ सम समाव ओह सम जानायावनो गुबुन मोनसे लामाजों दिंग्रायनायनि ओह मोनसे थासारि फैबाय दंमोन बे समाव आं गोसोखौ थिरांथा ओह लानो हाया हाया जादोंमोन दा बे समावनो आं बुंनांगोन जे आं उन्दैनिफ्रायनो बा एम इ फरायसालियाव एम इ स्कुलाव फरायनाय समावनो खन्थाइ रायथाइ फरायनो थाखाय आङो जोबोद गोसो गुदुंमोन दा बेबादिनो सानसेखालि आङो गांसे बा दोंसे सुंद' सल'बाथा फरायनो मोनदोंमोन आर बे सल'बाथाखौ फरायनानै आंनि गोसोयाव ओरैबादि मोनसे थिरांथा जादोंमोन जाय सल'बाथाखौ आं बेवहाय एसे बुंफोरनो थाखाय सिगांबाय दा सल'बाथायाव लिरनाय दङमोन दे सासे राजा दङमोन बे राजाया सानसेखालि गंसे गामियाव गिदिंहैदोंमोन आरो बे गामियाव गिदिंहैनाय समावहाय बियो साथाम फरायसाफोरखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बै फरायसाफोरखौ लोगो मोन्नानै सोंदोंमोन राजाया सोंदोंमोन जे जिउआव नोंसोरो मा मा जानो लुबैयो बेनिनो सासे फरायसाया बुंदोंमोन जे जिउआव आं जोबोद दोहोनि दोहोनि जानो थाखाय लुबैदों बा बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो जिउआव गंसे जोबोद समायना बिल्दिं गंसे समायना बिल्दिं न'आव थानो लुबैयो ओंखायनो राजानाव बिथाङा आर'ज गाबनानै बुंदोंमोन बै फरायसाया जे राजा अन्नानै आंनो गंसे समायना बिल्दिं गंसे लुनानै हो दा राजाया नैथि फरायसाखौ सोंदोंमोन जे नों मा जानो लुबैयो अब्ला फरायसाया बुंदोंमोन जे आङो गिदिंबाय थानो मोन्नाय बा जेरावबो थांनो हानाय बिनि थाखाय गंसे कार गंसे गारि आंनो बायनानै होनांगोन बा आंनो गंसे गारि नांगौ बेबादि बुंदोंमोन आरो नैथि फरायसाया अब्ला बेनि उनाव थामथि फरायसानियाव राजाया सोंदोंमोन जे दा सासेया बुंबाय जे जिउआव गोजोनै थानो थाखाय गंसे बिल्दिंखौ नांगौ आरो सासे बुंबाय गिदिंथिंनो जायगा गिदिंथिंनो थाखाय गंसे कार नांगौ दा नोंनो मा नांगौ नों मा जानो लुबैयो बे बाथ्राखौ थामथि फरायसानियाव सोंदोंमोन जेब्ला बे फरायसाया सोंथिखौ मोनदोंमोन अब्ला जोबोद गोथौयै दसे सिरि जाहाद सानहाबनानै बुंदोंमोन जे आङो महाराजा आङो जिउआव थांनानै थानो थाखाय गिबियावनो आंनो गंसे बिल्दिंबो नाङा आरो गंसे कारबो नाङा आंनो ओरैबादि मोनसे खाबु हो जाय खाबुखौ मोनोब्ला आं इउनाव जौगालांनो हागोन दा बेबादि बुंनानै फरायसाया बुंबावदोंमोन जे आंखौ ओरैबादि गंसे मोजां फरायसालियाव मुं थिसनहो जाय फरायसालियाव आङो मोजाङै सोलोंथाय लानानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो दा बेबादिनो राजाया साथामनिबो बाथ्राखौ खोनासंनानै

गिबि फरायसानो गंसे बिल्दिंखौ लुना होनो थाखाय बिथोन होनायसै आरो सासे फरायसाया बिनाय बादि गंसे कारखौबो होनाय जानायसै आरो बै थामथि फरायसाखौ गंसे मोजां फरायसालियाव मुं थिसन्नानै होनाय जानायसै दानिया बेबादि समा बोसोर बोसोर बाबेनलांनायनि उनाव राजाया बै गामियाव फैफिनदोंमोन आरो बै साथाम फरायसाफोरखौ लोगो हमफैदोंमोन अब्ला समसिम बै फरायसाफोरनि गंसे बिल्दिं मोन्नाय फरायसाया फरायनायखौ आद्रा खालामनानै जेबो खामानि मावनो रोङै उदायरोङै जानानै दंमोन आरो बेबादिनो नैथि फरायसा जाय कारखौ बिदोंमोन बिथाङा गावनि कारखौ बायनानै होनाय कारखौ बायबाय होन्नानै दिन्थिदोंमोन बोराय बायनाय कारखौ बिथांनो दिन्थिनायाव राजाया नायदोंमोन आरो जिउआव बेनि जिउखौ सोंनानै नायनायाव बुंदोंमोन जे दायो बिथाङा बेखार जानानै दङ दा उनाव थामथि फरायसानियाव सोंनानै नुहैबाय जे बै फरायसाया गोजौ सोलोंथाय लानानै सासे मोजां अफिसार जाहैबाय आरो दासिम बिथाङा मोजां गंसे बिल्दिं लुबाय कार लाबाय दा बिथाङा थामथि फरायसाया मोनदांखादोंमोन जानांगौ बै समाव जे बिथाङा मानो बेबादि थिरांथा लादोंमोन बे सल'खौ फरायनानै आङो बेखौनो मोनदांदोंमोन जिउआव जोङो दावगानांगौ जायोब्ला जिउआव जोङो थिरांथा लानांगौ जायोब्ला जोंनो जानाखि गोनांथि बे गोनांथिफोरनि गेजेराव सोलोंथाइयानो बयनिख्रुइ देरसिन दा बेनिखायनो जोङो सोलोंथायखौनो देरसिन होन्नानै मोनथिबाय दा आंबो बै समाव सोलोंथायखौ लाग्रोनांगोन होन्नानै थिरांथा लादोंमोन दा बे सल'निफ्राय आङो बे बाथ्राखौ जेब्लानाखि फरायदोंमोन आरो फरायनानै थुलुंगा मोनदोंमोन आरो आङो दासिमबो बेबादि सल'फोरखौ जोबोर नागिरो बेबादि मरेल थानाय सल' सुंद' सल' बा सल'मा बा बेबादिनो बोसोन गोनां सल'बाथाफोरखौ आङो फरायनो मोजां मोनो दा ओंखायनो आङो लिरगिरिफोरनि माखासे बोसोन बेखौसो आं साबसिन होन्नानै बुंनांगोन मानोना बिथांमोनहा बेफोरबादि सोरजिनाय स्रिस्थि बेखौ बिजाब महराव ओरैनो होनाय जाया जाहाथे जोंनि समाज जोंनि फरायसा इयुनजोलै गासैबो जौगा मोनसे लामाजों आरो सोद्रोम समाजजों जोङो जौगालांनो हायो बेनि थाखायसो लिरनाय जायो दा बेनि बेनिफ्राय आं बुंनांगोन जे जायफोर लिरगिरि बिथांमोनखौ आं जेब्लायबो मानियो बिथांमोननि बोसोनखौ लायो आरो आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन बिजाबनि मोनफ्रोमबो बोसोन बेफोरखौ गोसोआव लाखिनानै गथि गथि खामानि मावलाङोबा जोङो जिउआव सानसे नङा सानसे देरहासारगोन आरो थिख बेबादिनो आंबो दिनैहाय जिउआव जा थिरांथा लादोंमोन बे थिरांथानि गोजौ जांख्लायाव सफैनो हाबाय होन्नानै बुंनांगोन